पौधो खे उगाइण जे लाइ ख़ासि मिटी जी ज़रूरत न हूंदी आहे बसि उपजाऊ मिटी हुअणु ज़रूरी आहे अगर उपजाऊ मिटी न बि मिले तॾहिं बि का बि मिटी पंहिंजा आसपासि घरनि जे ॿाहिरि जेका बि मिटी हूंदी आहे कचो फ़र्शु ठहुयलु हूंदो आहे उतां उहो मिटी खणी करे विझी ऐं उन में का बि खाद विझी करे खाद बि घणनि ही तरीक़नि जूं घणनि ई क़िस्मनि जूं ईंदियूं आहिनि त का कहिड़ी बि खाद हिकु विझी करे ऐं उन में रेत विझी करे अगरि पाण पौधो उगंदासीं तॾहिं बि उन में पौधो उगी वेंदो आहे पौधो उन जे लाइ कंहिं ख़ासि क़िस्मनि जी मिटी या कंहिं ख़ासि तरह जी खाद जी ज़रूरत न आहे को अहिड़ो खाद ऐं कहिड़ी बि मिटी गमले में विझी करे ऐं उन में ॿिजु विझंदासीं त उन मां पौधो निकिरी वेंदो आहे ऐं बरसाति जे मौसम में त उहो ॾाढो ई फलंदो ऐं फुलंदो आहे